पंद्रहीं अगस्त ॿ हज़ार पंज छवीह जनवरी ॿ हज़ार पंद्राहं ॿ आक्टूबर ॿ हज़ार ॾह पंज सेप्तेंबर ॿ हज़ार ॿावीह पहिरीं मे ॿ हज़ार सत्राहं